ट्रेनमे सफर करला हमरा बड नीक लगै छै हम ट्रेनमे बहुत ही आनंदित आओर बहुत ही सुबिधाजनक रहै छै ट्रेनमे सफर करला सऽ हम्मे ट्रेन से सफर करय लऽ कऽ कऽ दिल्ली घूमल छियै हम

ओकर शोर तऽ बहुत अच्छा लगै छै सीट भी आराम से ओहिमे सुतयके सुबिधा छै बाथरूम उथरूम हर चीजके सुबिधा रहय छै ट्रेनमे अहाँके कोइ दिक्कत नहि हइ हमरा ट्रेन सफर तऽ बहुत नीक लगै छै हमरा ट्रेनमे बैठयमे से बहुत मजा आनंदित आबै हइ गे अहाँ ट्रेन से कही भी कतऽ भी जा सकलियै हँ अहाँ देखियौ ट्रेनके सुबिधा अहाँ पूरा परिबार एक साथ कोइ कोइ अलग से जगह नहि जेतै केकरो कोइ टेंसन नहि रहतै की हँ ओ कहाँ गेलै आराम से बैठियौ ट्रेनमे ट्रेनके जे सफर छै से बड्ड आनंदित रहै हइ अहाँ पूरा परिवार एक साथ मजा से एकदम बैठके जा रहल छी केकरो कोइ दिक्कत लेना देना नहि हइ आराम से बैठियौ ट्रेनमे ट्रेनके जे सफर छै एकदम आनंदित रहै छै एकदम पूरा परिबार एक साथ खेलत गाबैत नाचैत जेना मोन होइया तेना जइयौ आराम से टिकट बुक करबैइयौ आराम से सीधा अहाँके स्टेशन पहुँचैत कोइ दिक्कत नहि कही कोइ दू चारिगो गाड़ी चेंज करयके जरूरत नहि परै हे गऽ हमरा ट्रेनके जे सफर छै से बहुत ही आनंदित रहै हइ कही भी घूमयमे एकदम बहुत जादा पैसा हबाइ जहाजमे बहुत पैसा लगै रहै जेना ट्रेनमे तऽ कम पैसा लगै हइ आराम से पूरा परिवार एक साथ खाते पीते आओर सब गाड़ीमे की होइ छै से कोनो सुबिधा नहि रहै हइ आरामसे बैठियौ लेकिन ट्रेनमे तऽ बहुत सुबिधा रहै छै ट्रेनके जे आबाज छै से बहुत ही अच्छा रहै छै ओहिमे सपरिवार एक साथ अगर अहाँके परिवारमे बीस जन यऽ तऽ एक साथ एगो बौगी बुक करियौ आराम से बैठके घूमते चलि जइयौ लेकिन दोसर गाड़ीमे दू चारिगो गाड़ी पहिने बुक करियौ तभिए ने अहाँ कही जा सकली रऽ हँ बरना तऽ नहि जा सकलिए हँ बरना कोइ कभी कोइ छूट जायत तऽ कभी कोइ छूट जेतै लेकिन ट्रेनमे तऽ से सब नहि छै ट्रेन तऽ पूरा फूल रहै बहुत्ते बौगी रहै हइ आराम से बैठियौ जहाँ जेकरा जहाँ मोन छै वहाँ जइयौ गऽ कही भी हमरा तऽ दिल्लीके सफर बहुत ही आनन्दित रहले हन बहुत बार हम सफर करने छियै से जे अथी अहाँ आराम से सुति बैठ लियौ गन सुति भी सकलिए हन ओहिमे आराम से और बैठ भी सकलिए हन अगर अहाँके नींद आ रहल हँ सीट अय केकरो आओर के सीट पर भी बैठ सकलिए हन